مجھے چاقو کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے چاقو کی ضرورت ہے مجھے خریدنی ہے پھر میں نے فلپ کارٹ اور امیزون پر چاقو کو تلاش کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا تو میں اپنی امی کے ساتھ بازار گئی اور وہاں پر بہت سارے چاقو کو میں نے دیکھا بہت دیر تلاش کرنے کے بعد کچھ چاقو مجھے بہت پسند آئے میں نے اسے خریدا جوکہ مجھے بہت مناسب قیمت پر مل گیا وہ مجھے بہت اچھے بھی لگے اور بہت خوبصورت بھی تھے اس اس کا کلر اس کا کلر اس کی چمک بہت اچھی تھی اور اس کی دھار بھی بہت تیز تھی جب میں اس کو اپنے گھر پر لے کر آئی تو میرے گھر والوں نے اس کی خوب تعریف کی جب بھی میں کوئی چیز اس سے کاٹتی ہوں تو بہت جلدی کٹ جاتا ہے اور اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے بس میں اس چاقو کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ چاقو مجھے بہت اچھا لگا